دور دراز اور الگ تھلگ دیہاتی علاقوں میں رہنے والے افراد کے لیے کھیل یا تفریح تناؤ سے نجات کے ذریعے میں ذرائع میں سے ایک بہت اہم ذرائع ہیں جو دراصل انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کھیل ہمارا ایک مستقل ممبر ہے جن کے ساتھ ہمیں دللگی کرنے چاہیے یہ تفریح ہمارے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے یہ ان کو جزو لازم سمجھتے ہیں لیکن جزوِ لازم کو ایک بوجھ نہیں بنا کر چلتے ہیں بلکہ ایک نیچر ایک عادت بنا کر چلتے ہیں جس عادت کی بنیاد پر وہ خود کو ہر ٹینشن سے فری رکھتے ہیں ہر تناؤ سے فری رکھتے ہیں چونکہ وہ اس چیز کو اپنے اوپر بوھ نہیں بننے دیتے ہیں کہ ہمیں کكھیلنے جانا ہے یا ہمیں تفریح کرنا ہے اس وجہ سے دیگر چیزیں بھی ان کے لیے بوجھ بننے کی صورت نہیں آ پاتی ہے اور ہر چیز کو اپنے وقت سے فری مائنڈ ہو کر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے